नहीं मुझे संगीत का कोई भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता है क्योंकि मैंने आजतक कुछ सीखने का प्रयास नहीं किया और न ही सीखा है किन्तु भविष्य में यदि मौका मिला तो मैं संगीत वाद्य यंत्र में ढोलक बजाना सीखना चाहूँगी क्योंकि ढोलक में मेरी रुचि है और समय अभाव के कारण मैं किसी भी वाद्य यंत्र को सीख नहीं पाई किंतु अब प्रयास करूँगी कि ढोलक सीखूँ एकाध दो बार मैंने घर में लाकर के ढोलक बजाने का प्रयास किया भी है किंतु सफलता नहीं पाई है उसके लिए अभ्यास चाहिए और अभ्यास के लिए मुझे सीखना किसी को अपना गुरू बनाकर के सीखना होगा और मुझे जैसे ही मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से ढोलक बजाना सीखूँगी क्योंकि मैंने मुझे भजन में रूचि है और भजन में बिना ढोलक के भजन में मजा आता नहीं इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं ढोलक बजाना सीखूँ और प्रयास करूँगी कि जल्दी से जल्द सीखूँ